हैलो मड़ो गड्डी धुआनी ही मेरी गड्डी होई बड़ी गंदी ते सनाओ आं तुस गड्डियै ई धोंदे किन्ना टैम लग्गग थुआढ़े कोल आं शैल डीजल फिराना अंदरा पूरे धोना पूरे शैल करियै अं

किन्ना टैम लग्गग दो सौ रपेआ बड़ा जादा थोह्ड़ा घट्ट सनाओ आं भी औना अद्धे घैंटे दे बाद गड्डी तुस मिगी करी देई ओड़ेओ मिगी तुस साफ ठीक ऐ आया फ्ही में ठीक ऐ एह् खरी आया भी में